मैं अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ जैसे कि मैंने पहली से लेकर बारहवीं तक बहुत ही अच्छे अंको से पास हुई हूँ मैं अपनी घर वालों का नाम बहुत ही अच्छे रौशन की हूँ रौशन की हूँ ताकि वे मुझे आगे भी अपनी अपने द्वारा पढ़ा पढ़ा सकें बोहोत ही अच्छे से मैं मेहनत कर रही हूँ अब फाइनली अब मैं कॉलेज में आ चुकी हूँ बी ए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट ईयर की लड़की हूँ उसमें मुझे बहुत बहुत सारी जानकारी इतनी जानकारी मुझे मालूम नहीं है जितनी कि मैंने पहली से बारहवीं तक की जो थी कॉलेज में आ कर वह जानकारी बदल गई है उसकी पढ़ाई अलग है और जो मैं पहले करती थी उसकी पढ़ाई अलग हैं और मैं यह चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ कर बहुत अच्छी कुछ नौकरी कर सकूँ अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ अच्छी सी पढ़ाई कर रही हूँ अपनी तरफ से तो मैं बहुत ही कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं आगे जा कर अच्छी और आगे चल कर सभी का नाम रौशन कर सकूँ नौकरी मुझे करनी है